اردو کافی اچھی زبان ہے اس میں کئی سارے ایسے جملے محاورے ہیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور بہت جو بھی بہت ہی کم الفاظ میں جو ہم کہنا چاہتے ہیں سامنے والے سے وہ بیاں کر دیتے ہیں جیسے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ایسے کچھ غلط کر رہا ہے یا چھپا رہا ہے یہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم کسی انسان سے کئی دن بعد ملیں تو ہم اس سے ایسا بولتے ہیں کہ تو عید کا چاند ہو عید کا چاند ہو گئے اور جیسے کہ محاورہ اور ہے جملہ اور ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو کہ اکثر ماں باپ استم ہمیں بتاتے ہیں بچے کو کی جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے اور جیسے کہ جملے ہو جیسے کہ پھولے نہ سمانا ٹس سے مس نہ ہونا ٹس سے مس نہ ہونا یہ جو کہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کوئی انسان تو وہ ماننا ہی نہیں چاہ رہا سامنے والے کی بات پانی پانی ہونا چار چاند لگانا چار چاند کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ہم کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں پھر اس کو اس کے ساتھ کسی اور نے کچھ اور اچھا او کچھ اور اچھا کر دے کچھ اور اچھا ایڈ کر دیا تو جسے کہتے ہیں چار چاند لگانا یہ سب